हेल्ल' औ खोनादों ओमफ्राय माने मोनसे सर्ट भिडिय' बानायनो नागिरदोंमोन नालाय बेनि माने मोनसे आङो स्क्रिप्ट लिरदोंमोन बेखौथ' नों दाइरेक्ट खालामनांगोन आरो

ए माने ओरैबायदि मोनसे आरो कमेदि माने कमेदि सर्ट मुभि बानायगोन माने बेनि स्क्रिप्टआ जाहैबाय माने माने कमेदि प्लास रमान्टिक बिदि जागोन आरो माने बेहायो सासे एक्ट्रिस थागोन आरो एक्ट'र थागोन आरो एक्ट्रिसना सासे बिदा थागोन हा थारमाने बै एक्ट्रिसखौ एक्ट्रिसनि बिदाया एक्ट'रनो हरनाय नङा माने स्ट'रिया ओमफ्राय बाखि सोरखौ एक्ट'रनि बिदा लागोन एक्ट्रिसनि बिदा बेखौ नों कासटिं खालामदो बे सुबिरा औ बिरनजय बिरनजय बिरनजया मिलायगोन ना ओमफ्राय एक्ट्रिसनि बिदाया सोरखौ लागोन जि मोजां दे होनबा होमबालाय सुबिरखौनो खालामदो बे मोजाङैनो खालामगोन बे एक्टिंखौ खालामनाया आंनि सान्नाय बायदिबाबो आरो एक्ट्रिसखौ सोरखौ लानो होमबालाय अनजिमाखौ लादो आरो माबा बियो स्क्रिप्टआ माने टेन टु फिप्टिन मिनिटनि गेजेराव जागोन आरो बेयो ओमफ्राय बाखि सटिंनि लकेस'नफोरखौ नों बेखौ खालामदो रेडि खालामदो जेखुनु जेखुनु नबेम जेखुनु नभेम्बरफोरनिफ्राय राहा लादो माने नभेम्बरनि लास्टथिंजायो सुटिं खालामनायखौ सुरु खालामनिसै ओमफ्रायो डिसेम्बरफ्राव रिलिज खालामनो औ होमबालाय नोंनि माने मिलायगोन बायदि माने लकेस'ना बबेहाय मोजां जागोन बिदिखौ सेलेक्ट खालामदो आरो दे होमबालाय माबा नभेम्बरनि लास्टनिफ्राय स्टार्ट खालामनिसै सुटिंखौ औ दे होमबालाय नों माबा बिसोरखौ एक्ट'र एक्ट्रिस कास्टिंखौ नों रायज्लायनानै दोनबानो जाबाय औ औ दे दे दे जेसेबांनो थाब हायो इसेबां

औ औ